कुछ पहले ज़माना में हम छोटा वाला टेलीफोन चलता था छोटा वाला मोबाइल से आइडिया की सिम चलाते थे ना बात नहीं हो पाता था दस रुपये ग्यारह रुपये का रिचार्ज करवाते थे तो बात हो जाता था पहले अब पहले तो टू जी भी आया अब फोर जी बी आता है जिओ फोन चलता है इसमें दौ सौ ऊंचालीस का रिचार्ज मरवाते हैं तो डेढ़ जी बी डाटा देता है डेढ़ डेढ़ जी बी डाटा देता है तो काम होता है पहले ऑफ़लाइन काम चलता था अब ऑनलाइन होता है फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन और सब सारा कुछ ऑनलाइन होता है होता होता है नेट पेक अच्छा से काम करता है दो सौ उनचास का रिचार्ज करवाते थे तो होता था पहले हम टिकट का कटाने के लिए अस्टेसन जाना पड़ता था अब लेकिन मोबाइल जबसे बड़ा वाला यूज़ करने लगे तो घर में बैठे ही हो जाता है मोबइले से सब काम होता है सब कुछ होता है तो टेलीफोन में सब कुछ करना पड़ता है ऐसे ही करते हैं मोबाइल रीचार्ज करना पड़ता पहले ऑनलाइन होता था और फॉर्म भरते थे ऑनलाइन अब अब अब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन सब कुछ होता है सिम कार्ड डालते हैं तो ऑनलाइन सब कुछ

वही सब कुछ करना पड़ता है तो रुपया पैसा प्लस पैक डाटा आता है वह तो एक महीना में एक महीना एक महीना में दो सौ उनचालीस रुपये का रीचार्ज करवाते हैं सिम पर कुछ फिर देता है तो उससे ज़्यादा करना पड़ता है सब कुछ होता है तो बस यही करना पड़ता है मतलब हाँ वैसे ही कुछ पैसा हं पैसा ख़र्च करते हैं तो कुछ मोबाइल फ़ोन हमें रिचार्ज और टेलीफोन इस तरह छोटा वाला ना होते तो वोडाफोन चलाते हैं आइडिया चलाते थे एयरटेल इसमें ग्यारह रुपये का रिचार्ज मरवाते थे कुछ में तीस रुपये का रीचार्ज मरवाते थे लेकिन अब नहीं हो पाता है अब अच्छा से काम करता है अब जिओ मोबाइल पर मारते हैं अब जिओ फोन चार्ज करते हैं